मुंहिंजे हिसाब सां मुंहिंजी सभिनी खां वॾी ताक़तु मुंहिंजो परिवार आहे मुंहिंजा ॿार आहिनि मुंहिंजा वॾा आहिनि जॾहिं मां उन्हनि लाइ कुझु ठाहींदी आहियां त पोइ ॾाढा ख़ुशि थींदा आहिनि उन ख़ुशी सां मूंखे ताक़तु मिलंदी आहे ऐं वॾा आशीर्वाद ॾींदा आहिनि ऐं असांखे परिवार मूंखे बि ख़ुशी ॾींदो आहे परिवार मूंखे प्यार ॾींदो आहे मुंहिंजो ख़्याल रखंदो आहे ॿारनि खे कुझु घु मु मुंहिंजी कुझु खाइण जी दिलि हुजे त ॿार फटाफट घुराइ वठंदा आहिनि किथे वञण जी दिलि हुजे त ॿार वठी वेंदा आहिनि कार में ऐं अ ओला में कंहिंमें बि मतिलबु मूंखे ख़ुशी ॾींदा त मूंखे हिन सां ताक़तु मिलंदी आहे ऐं ॿियो त कमजोरी कमजोरी मुंहिंजी ईअं आहे की मां जीअं ॿारनि खे कॾहिं धड़को ॾींदी आहियां त पोइ मूंखे खुदि सुठो कोन्ह लॻंदो आहे त हीअ मुंहिंजी कमजोरी आहे